मध्य प्रदेश में मनोरंजन के क्षेत्र में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यटन पर्यटन क्षेत्र की है मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पन विभिन्न इस्थानों पर पर्यटन क्षेत्र हैं जैसे भेड़ा भेड़ाघाट की गुफ़ा भेड़ाघाट की गुफ़ा भोपाल में सांची का बौद्ध स्तूप ज जबलपुर में नर्मदा नदी पर दूधधारा एक जल प्रपात है और अनेक प्रकार के मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल हैं जैसे भोपाल में चिड़ियाघर और कान्हा किसली राष्ट्र राष्ट्र उद्यान पेंच राष्ट्र उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्र उद्यान ये भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं सोसल मीडिया के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों को सर्च कर सकते हैं वहाँ पर उपलब्ध वहाँ होने वाली सुविधा का पता कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौनसा पर्यटन स्थल कहाँ है और यह कितनी दूरी पर है और वहाँ पे क्या क्या फ़ैसिलिटी है वहाँ रुकने के लिए कितना खर्चा आता है ये सारे ये सब सारी जानकारी हम सोसल मीडिया के माध्यम से फ़ेसबूक गूगल इत्यादि पे सर्च कर सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि सोसल मीडिया के माध्यम से लोग अपने मनोरंजन करने के लिए पर्यटन स्थल पर जाते हैं और अपने इमेज को फ़ेसबुक ट्विटर इत्यादि पे डालते हैं तो लोगों को वो ईमेज ना पर्यटन स्थल के बारे में पता चलता है जिससे उनका आकर्षण और बढ़ता है और लोग भी एक दूसरे से जुड़े रहने से माध्यम से पर्यटन स्थल पर जाते हैं और मनोरंजन में ना पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है मध्य प्रदेश में और प गूगल पे मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के बारे में और भी अधिक जानकारी सर्च कर सकते हैं इस प्रकार मध्य प्रदेश में पर्यटन मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में मनोरंजन उद्योग में सोसल मीडिया की महत्वपूर्ण